بہار میں کھیل ہوتا ہے اسٹیڈیم میں کرکٹ ہمارے بہار میں کرکٹ بہت اچھے اچھے کھلاڑی رہتے ہیں بہت اچھے کھیلتے ہیں لوکی لوکی میں بھی بہت اچھے اچھے کھلاڑی رہتے ہیں اس میں بھی بڑھیا کھیلتے ہیں لوکی میں بھی بہت اچھا لگتا ہے کھیلنے میں اسٹیڈیم بھی بہت بڑھیا ہیں میچ اور کرکٹ میں بہت بہت اچھا اچھا پلیئر رہتا ہے کھیلنے میں ماہر رہتا ہے فٹ بال کا اسٹیڈیم ہوا اس میں بھی بہت مزہ کھیلنے میں آتا ہے فٹ بول میں بھی بڑھیا بڑھیا کھلاڑی رہتے ہیں بہت ایسا ایسا کھیل ہے اس میں بہت مزہ آتا ہے اسٹیڈیم بھی بڑا بڑا رہتا ہے فٹ بال میں بھی کھیلنے میں بہت مزہ آتا ہے اس میں انجوائے مستی سب چیز ملتا ہے بہت ایسا ایسا کھیل ہے بہت سا کھیل ہے بہت کھیلنے میں بھی بہت مزہ آتا ہے بہت اچھا لگتا ہے کرکٹ کا کرکٹ کا اسٹیڈیم بھی بہت بڑا ہے کھیلنے میں